आंनि मुङा सानस्रि बसुमतारि बिमानि मुङा खबारि बसुमतारि आरो बिफानि मुङा बाबु बसुमतारि आङो आमटेका बर' सालानि गामिनि आंनि पस्त अफिचा आमटेका फिन नम्बर सेभेन ओइद थ्रि थ्री नाइन थ्रि दिस्त्रिक चिरां दा फ्रेजेनाव आं बेंटलआवसो थायोसै आरो सिगांनि आंनि जोनोम गामिया आमटेकायावमोन दा आङो गुदि फराइसालिखौहाय आंनिनो गामि आमटेका गुदि फराइसालियावनो हाबदों गेजेर फराइसालिखौहाय आङो आमटेकायावनो एम इ स्कुल आरो हाइ स्कुल खौ हाबदों दा ओइस एस आव हाय आं आमगुरियावहाय आमगुरि हाइयेर सेकेन्दारि याव फराइदों आरो डिग्रीखौहाय आङो बेंटल कलेजाव लाफैदों आरो मास्तार डिग्रीखौ बड'लेण्ड इउनिभारसिटियावहाय खालामदोंमोन दा बेखौ फोजोब खांनायनि उनाव आं जोंनिनो गामि स्कुलावहाय इउ एन स्कूल आवहाय फोरोंनाय खामानिखौ मावदोंमोन दा बेनिफ्राय फैनानै आङो बेंटल कलेजआव बे फोरोंनाय हाबाफारिखौनो आङो कन्ट्रेक्चुयेलयाव मावगासिनो दं आरो बर' डीफारमेन्तयाव